गामियारि ओनसोलाव आबादारिफोरा गोबां जेंनाजों बुगिनांगौ जायो दैज्लां बोथोराव एखमबा माइ गाइनाय समाव अखा हाया होनब्ला दैनि फ्रब्लेमनि थाखाय मैगं गायनो मोना बेबायदिनो गोबां बायदिसिना प्रब्लेमनि थाखाय जेंना बुगिनांगौ जायो एबा मोगा मोगि जायो जेंना मोगा मोगि होनोब्ला गायफुनाय समाव एखमबा दै गैया एबा जामफै गैया जामफैनिफ्राय दै लाबोनाय गैया दैया रानथेनानै जामफैनि दैयाबो रानथेनानै एखमबा गायनो मोना बेबायदिनो बायदिसिना जेंनाफोरजों आबादारिफोरा मोगा मोगिखौ जुजिनांगौ जायो दिनै दैज्लां बोथोरनिआवनो होन माइ गाइनाय समावबा खोथिया खुबैनाय समाव अखा गैया अखा हाया खोथियाखौ खुबैनो मोनासै बेनि उनाव उनाव अखाया हाबाय माइखौ गाइनो माबा बोथोरा थांबाय गदायाव खोथिया फोबाय माइखौ गायनाय समाव थांबाय बोथोरा थांबाय बेयाव बायदिसिना एखमबा गदाय जानसै माइया जाला बेफ्राव मोजां फिथाइ एबा मोजां फसल मोननो हाला एखमबा

खस्थ एखमबा बायदिसिना खस्थजों गायनो हाला एबा खोथिया गैया एबा खोथिया बोरायनाय एखमबा दै गैया दै गैयैनि थाखाय गाइनो हाला अखा गैयैनि थाखाय गाइनो हाला बेफोरबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जायो आरो मेसेंनि आबादावबो बिदिनो आबादारिफोरा खस्थ' होननानै बुंङोब्ला मेसेंआव एखमबा मैगं खुबैनाय समाव अखाया हाबाय थानोसै मैगंबो खुबैनो मोनला मेसें बोथोरनि मैगं थाइगंफोरा अखा एबा दै थाबा जाया बेनि थाखायनो अखा हाबाय थायोब्ला मेसें बोथोराव मैगंफोरखौ मोना जायो खुबैनो हाया एबा गाइनो हाया जायो आरो थैलाङो दै मोनबाय थायोब्ला थैलाङो बेफोरनि थाखाय खस्थ' जायो आबादारिफ्रा बेफ्राव ना मोगा मोगि बोथोरजों मोगा मोगि जानांगौ जायो आबादारिफोरा आरो मेसें बोथोरनि मैगंफोरा जेनोबा लाइ लाफा खफि बेफोर दै नाङा जेन'बा दै थायोब्ला मैगंआ सेवलाङै एबा आरो दैज्लां बोथोराव दैबाना जायोब्ला एखमबा हासारफोरखौ सुस्रानानै लांजोबनानै आबादफोरा जाया जायो आरो एखमबा बायदिसिना दैबानाफोरजों फैनानै एखमबा बालाफोरजों फबनानै गालाङो बेफ्राव आबादारिफ्रा खस्थ' जानाङो बेबायदिनो बोथोरजों मोगा मोगि जानानै रायजो बोथोरजों मोगा मोगि जानानै आबादारिफ्रा बायदिसिना खस्थ' बुगिनांगौ जायो बेफोर जेंनाफोरखौ सुस्रां नांगौ जायो बेनि थाखायनो आबादारिफोरना बोथोरजोंबो जेंनाजों मोगा मोगि जानांगौ जायो